पंजवंजाहु पंज सौ पंजवंजाहु पंज हज़ार पंज सौ पंजवंजाहु पंजवंजाहु हज़ार पंज सौ पंजवंजाहु पंज लखु पंजवंजाहु हज़ार पंज सौ पंजवंजाहु